बकरी राखने छियै बकरीके इलाजके लिए

सरकारीमे ओ तरहक बेबस्था नहि छै घोड़ा घोड़ा आइकाल्हि जे छै घोड़ा बहुत कम छै गाँव घरमे लोग चढ़ैयेके लिए थोड़ा बहुत कहीँ कहीँ घोड़ा छै गाँव घरमे लेकिन घोड़ाके लिए आइकाल्हि जे छै लोग नहि राखैत छै नहि पालन करैत छै घोड़ाके पहिने घोड़ा लोग राखै रहय घोड़ा पर जे छै से जाय आबै रहय चढ़ैयोके लिए ई गाँव से ओ गाँवमे लैयो जाइ लऽ घोड़ा राखने रहय लेकिन आब घोड़ा लोग नहि राखैत छै

ओएह दू चारि गो घोड़ा हरेक एक गाँवमे मिल जाएत तऽ मिल जाएत बकरी तऽ सब पोसैत छै हमरा आरके बकरी पोसैत छियै

तीन सए लागै चारि सए लागैत पाँच सए लागैत करबाबैत छियै इलाज की करबै जे पोसैत छियै तेकरा इलाज तऽ करनाइ छै